हम अपने घर में कई प्रकारों का इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करते हैं जिसमें जैसे कि फ़ोन टी वी फ्रिज कूलर वाशिंग मशीन इत्यादि कई प्रकारों का सामान इस्तेमाल करते हैं सामान इस्तेमाल करने में बहुत मज़ा आता है आरामदायक हानिकारक भी हानिकारक भी है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करना हानिकारक है और ये सुविधादायक भी है तो हानिकारक भी है और अपने घर में इस्तेमाल करने में बहुत आनंद आता है और जैसे कि टी वी देखने में बहुत मज़ा आता है फैमिली के साथ सब मिल के देखते हैं जैसे माइक्रो एक्स्पो मोबाइल फोन है फोन यूज करने में भी बहुत आनंद आता है और फोन यूज भी करते हैं और उसके बाद जैसे पंखा गर्मी के महीने में पंखा भी चालू कर के हम लोग सो सकते हैं आराम से कोई तरीक़े और कोई दिक्कत नहीं होता है कई समान इन्होंने हम यूज़ करते हैं और जैसे और कब ख़रीदे लगभग में हमें ख़रीदारी ख़रीदी तीन से चार मंथ हो गया है तीन से चार मंथ में पहले भी हम एक फोन लिए थे और उसका भी वो अभी भी यूज कर रहे हैं और ख़रीद के यूज करने में बहुत मज़ा आता हैं और फोन भी चलाते हैं मज़े से